अ हेल' बुं अ फंबाय खोनादों आं औ दे नोंबोथ' दखानदारि जाबाय आंथ' माने दखान होनायनि अभिगता गैया दा गोदान हिसाबै नोंनावसो एसे एसे लानो थाखाय नोंनाव फन हरनाय जादों दा दा फंबाया माने जेनेबा नोङो दखान होनो प्लान लानायनिफ्राय न' बानायनायनिफ्राय दासिम नोंनि दखानाव बेसांसो थाखा हाबना दं फंबाय दायो जेन'बा बेसेबां जगारपाति नांखो दखान न' लुजेननायनिफ्राय आरो दा बेसेबां रांनि बेसेबां रांनि माल सोखो बेखौ आं माने नोंनियाव मिथिजानो लुबैनानै फनखौ हरनाय जादों आरो फंबाय देलाय

जेनेबा ओरैनो बिस त्रिस हाजारसो थांदों नामा न' आन्थायावनो बारदों नामा ओमफ्राय दायो दखानावथ' माल सोबाय आरो फानलाय बायलायाथ' बोसोरनै जाबायना ना बोसोर थामसो जाबाय मोजांनि बाथ्रा जेनेबा दायो माइरंफोरखौ मा रेटआव फानो दालिफोरखौ मा रेटआव फानो सबायफोरखौ मा रेटआव फानो दालाय ओमफ्राय थाव गोथांफोरखौ मा रेटआव फानो बेखौ खिथाहरलाय दे जेनेबा ओमफ्राय नों बै हलसेलनिफ्रायजे लाबोयो उदालगुरि बा बेवहाय नोङो बेसेबां पार्सेन्टआव बेसेबां कमिसन मोनजानायनि मोनबोयो बेखौ जेन'बा बेसेबांसो प्रफिट थायो बेफोरखौ आंनो खिथाहर दे

थाबाय माबायाव थाबाय

सानसेयाव गरपाता नोंनि दखाननिफ्राय जेन'बा सयस' सातस'सो थागोन ना थाया माल सालखौ भारा लाना नेट प्रफिटा सानसेयाव

साभाबिक ना

जेन'बा सेलआथ' जोंनिया गामियारि ओनसोल नालाय दा बेसांसो सेल जायो सानसेयाव सानसेयाव बेसांसो सेल जायो होनदां

होमब्लाथ' तिन हाजार सारि हाजार सेल जायोब्ला गारनानै एसेब्लाबो थायो खस्थ' खालामनाय गैया आरो बे फिसा फिसा फिसा फिसौआवथ' आथोना सारेना अबा थाइसे नङा होमब्ला जेनेबा साबोन सार्फ बे सयाबिन अनन्यायन' मेथायफ्राथ' दस फैसाल'सो गाखोयो दां

थाइबा थायोबाथ' मोनसे पाताया नांजोबनांगोन अ बेनिफ्राय बे दखाननि नामाव नों बै डेलि डेलि नोंनि दखाननि एजेन्टफोर फैसा हरो नामा अ जेन'बा नोंनि फाननायनिफ्राय नोङो डेलि बेसिसफ्राव फैसाफोरखौ हरो नामा होन्दां औ दोनहरो नामा होन्दां अ अ जेनेबा सानसेयाव बेसां हरो पास्स' अ दे होमब्लालाय मोजांनि बाथ्रा दे उनाव जों रायज्लायसिगोन सानैजों मोजाङैनो दे